हाँ मेरा एक लक्ष्य है जिसे मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करूँ बात ये है कि मैं भविष्य में एक टीचर बनना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि एक मेरी ख़ुद की कोचिंग हो जिस में जिस में काफ़ी सारे बच्चे आएं शिक्षा ग्रहण करें और मेरी कोचिंग में बहोुत बड़ी कोचिंग खोलना चाहती हूँ जिस में जो फ़ीस है वो मैं न्यूनतम रखना चाहूँगी ताकि ज़्यादा से ज़ादा बच्चे आ कर शिक्षा ग्रहण कर सकें तो मेरा ये मैं ये लक्ष्य प्राप्ति के लिए अभी टीचिंग ही करती हूँ मैं होम ट्यूशन लेती हूँ और घर पे भी मेरे बच्चे आते है पढ़ने के लिए तो घर पर भी मैं एक ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो इस तरा से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर कोशिश जो है वो करती रहती हूँ कि मैं अपने लक्ष्य को एक दिन ज़रूर प्राप्त कर पाऊँ